हा ऑन्लाइन पेमेंट जी सुवीधा शुरू थियण सां बज़ार में तेज़ी थी आहे गॾु ई हरको माण्हू जो जीवन आसानु थियो आहे यानी दुनिया में पैसे जी हेर फेर आसानु थी आहे हिन सां समय ऐं महिनत जी बि बचति थिए थी ऑनलाइन पेमेंट सां समय जी हीअ बचति थिए थी त माण्हू घरु वेठे पैसो ॾेई ऐं वठी सघे थो हिन में महिनत बि कान लॻंदी आहे ऐं ॿी केश बैक ऐं ई एम आई जी सुविधा बि मिले थी कहिड़ो बि सामानु बज़ार मां वठूं था ऐं ऑनलाईन पेमेंट कयूं था असां खे भारी छूटि मिले थी पैसो छोरी चोरी या गुमु थियण जो ख़तरो बंदि थियो आहे ऑनलाईन पेमेंट जा घणे ई अञा बि फ़ाइदा आहिनि अगरि को सामानु असां ई एम आई ते वठणु चाहियूं त ऑनलाईन पेमेंट करे असां खे उतां भारी छूटि मिली सघे थी

ॾाढो ई माण्हुनि जो भलो बि थिए थो पैर त पहिरीं जॾहिं ऑनलाइन सुविधा न हुई त माण्हुनि खे बैंकुनि में वञी पैसो कढाइणो पवंदो हो हाणे घरु वेठे पैसो अची ऐं वञी थो सघे माण्हू जंहिं माण्हूअ खे फोर्म न भरणु ईंदो हो उन्हनि खे पैसो कढाइण में ॾाढी ॾोख थींदी हुई अॼु कल्ह त ऑनलाईन पेमेंट सां इहो जीवनु आसानु थी वियो आहे अगरि तव्हांखे ऑनलाईन पेमेंत करे बज़ार मां सामानु वठिणो हुजे अॼु कल्ह अहिड़ा घणेई ऐप अची चुका आहिनि जंहिं सां असां सामान जी ख़रीदी ख़रीदी करे था सघूं जीअं कपिड़ा सीधो सामानु वग़ैरह ऑनलाइन पेमेंट सां ऑनलाइन पे करे हुननि खे असां खे भारी छूटि बि थी मिले ऐं सहुलियत बि थी मिले घरु वेठे असां जो सामानु असां खे मिली थो सघे ऐं ऑनलाइन पेमेंत हाणे विश्वासनीय थी वियो आहे